अं'ऊ पंज तरीका नुआढ़े कशा पैह्लें उन्नी अप्रैल क्योंकि उस दिन ते मेरा बर्थडे होंदा ते जेह्की डेट ऐ ओह् मिगी हमेशा चेता ते मिगी ओह् कदें चेता नेईं भुल्ली सकदी क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे होंदा ते अं'ऊ अपना बर्थडे जेह्का ते तां करियै बनानी आं ते एह् अं'ऊ कदें निं भुल्ली सकदी ओह्दे बाद कोई ओह्दे बाद दूई डेट होई दो तरीक होई दो अक्तूबर होइया जि'यां उस दिन गांधी हुंदा बर्थडे होंदा ते गांधी हुंदे बर्थडे उप्पर जेह्का तां सारै छुट्टी होंदी ते अस गांधी जी हुंदा बर्थडे मनान्ने आं ते ओह् छुट्टी बी असेंगी ते नेईं भुलदी क्योंकि उस दिन ते स्कूल बी छुट्टी होंदी ते नेईं जाना होंदा ते अस अपने घर रौह्न्ने आं ते ओह्दे बाद पंज तरीक ते पंज सितम्बर गी टीचर्स डे होंदा ते उस दिन अस टीचर बनने आं ते अं'ऊ बी टीचर बनी इक्क दौ बारी अपने स्कूल बिच ते ओह् डेट इक्क होई पंज तरीक ते एह् जेह्के टीचर बनने आं ते एह् टीचर जेह्के असेंगी पढ़ांदे ते उ'नेंगी अस समान करने आं उं'दा ते एह् ओह् इक्क दिन होंदा जेह्का अस मनाने आं उसी सेलीब्रेट करने आं ते ओह्दे बाद तेरां तरीक जेह्की लोह्ड़ी मनांदे तेरां अप्रैल तेरां अप्रैल गी जेह्की लोह्ड़ी औंदी हर साल गी लोह्ड़ी मनांदे ते मुंगफली ते रियोड़ियां आह्नदे ते ओह् आह्न्नियै अर्घ दिंदे शामीं बेल्लै तां ते इस स्हाबै दी ओह् लोह्ड़ी बनांदे ते ओह्दे बाद इक तरीक ऐ छब्बी नंबवर छब्बी नंबवर जेह्का ओह् कंस्टीट्यूशन डे मनाया जंदा जेह्का तां आखदे छब्बी जनवरी जेह्की जि'यां छब्बी जनवरी साढ़ा देश च कानून लागू होआ ते छब्बी जनवरी गी जेह्का त्यार होइयै ते इस तरीक में पढ़े दा ते इस तरीक गी चेता ऐ कि साढ़े कॉलेज़ बी साढ़े स्कूल बी इस दिन गी बड़ा मनांदे ते इस दिन जेह्ड़ा कानून ऐ ओह् बनियै त्यार होइयै अग्गै लागू होआ